नमस्कार सर क्या बोलो सर क्या हेल्प चाहिए अच्छा सर हो जाएगा आपको इससे फ़ायदे ही फ़ायदे है इन्श्योरेन्स कराने से आपको लाइफटाइम किसी भी हादसा हो जाए आपके मतलब तो आपको क्या है मतलब जैसे आप एक्सीडेन्ट हो गया आपका या आपका पैर टूट गया कुछ भी हो गया तो आपके घर वालों को इन्श्योरेन्स के ज़रिये आपको पैसे मिल जाएँगे और बाइक भी नई बनकर आएगी कम्पनी के थ्रू इन्श्योरेन्स रहेगा तो और इन्श्योरेन्स नहीं है तो कुछ नहीं होगा सर हाँ आपके ऊपर है अगर मतलब कितने का करवाना चाहते हो एक साल का दो साल का एक साल का रहेगी पंद्रह सौ रुपये आर सी की फ़ोटो कॉपी आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी और लाइसेन्स की फ़ोटो कॉपी मेरे को भेज देना हो जाएगा नहीं सर आना पड़ेगा जी सर ठीक है आपको टाइम मिल जाए तो आ जाना कल नई जैसे जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी होगा तो आपका ही फ़ायदा है ठीक है सर धन्यवाद